फरायसालियाव आङो उन्दै समावहाय मानि बर' आयदा माने एम आइल आइदाखौ साबसिन मोनोमोन आरो बेनिफ्राय आङो मानि समाज बिगियान आयदाखौ गोरासिन मोनोमोन मानोना आङो बर' आयदाखौहाय गावनि रावजों गावनि रावजों लिरनो मोननायखाय आङो आरो बरनाय बरनाय लिरनो हायोमोन आं जोबोद मोजांं मानि बे फराखौहाय मानि थुरुमुल एबा दिथेइलसयै फरायनानै आङो मोजाङै बुजिनानैहाय सोंनाय फिन्नायखौ लिरनो हायोमोन नाथाइ समाज बिगियान आयदानिफ्राय आङो मानि थुलमुल फरायनो बायोमोन मानोना बेवहाय जोबोर गोलाव गोलाव मानि फरायनांनायखाय एबा बिनि माखासे जारिमिन आयदाजों समाज बिगियाननि सिङावनो थानाय जारिमिन आयदा जारिमिन आयदानिफ्राय माखासे राजा रानि आरो माइथायफोरखौहाय गोसोआव लानो बिराद बायोमोन बेनिखायनो आङो बेखौ गोरा मोनोमोन ओमफ्राय आंनि उन्दै समनि मोनसे रंजाथिया जाहैबाय जेब्लानाखि आङो मेट्रिक आनजाद होयो मेट्रिक आनजाद होनायावहाय आङो जेब्लानाखि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्त एबा फिथाइखौ मोनो अब्ला आङो जोबोर रंजाखांनाय मोनदोंमोन मानोना आङो बिगियान आयदायावहाय बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार मोनदोंमोन आंनि मानि गासिबो आयदाफोरनि गेजेरावहाय आङो बिगियान आयदाखौ बांसिन नम्बर मोनदोंमोन बेनिखाइनो आङो नैबे बिगियान आयदायाव बांसिन नम्बर मोननायनि थाखाय आरो आरो मोजां रिजाल मोननायनि थाखाय आङो जोबोर रंजाखांनाय मोनदोंमोन